हाँ नमस्ते जी हाँ जी पच्चीस सौ रुपये नहीं तो आ आपके बच्चे को हर सुविधा दी जा रही है ना खाने पीने की जाने की पीने उने का सब कुछ हर चीज़ की व्यवस्था हो रही है ना जी

अरे तो बताइए आपके बच्चे के भविष्य के लिए न कर रहे हैं हाँ उसको घूमाने ले जा रहे हैं पच्चीस सौ बताया रुपये है ज़्यादा कुछ तो नहीं है पर आपके बच्चे की भलाई के लिए हो रहा है ना

हाँ जी ठीक है लेकिन आपके बच्चे के भविष्य के लिए ही हो रहा है ना है हाँ आपका बच्चा ही ठीक व्यवस्थित रहेगा हाँ जानकारी मिलेगी उसको हर चीज़ की जानकारी मिलेगी कि वह क्या है क्या चीज़ है क्या नहीं है तो उसको समझना भी पड़ेगा ना आपके बच्चे के भले के लिए हो रहा है यह सब

हाँ ठीक है मैम हाँ

हाँ जी चलिए ठीक है देखते हैं लेकिन आपका बच्चा ही ठीक रहेगा ना सुरक्षित रहेगा तो जान पहचान मिलेगी

जी हाँ चलिए बढ़िया है और कुछ ठीक हाँ